आयक रेस्टोरंट हा तव्हांजे रेस्टोरंट में छा छा मिलंदो आहे ॿियों असांजे ॿारनि खे आइस्क्रीम खपे रसगुल्ला खपनि ऐं गर गर्मी आहे त छाछ खपे ऐं पाणी बिसलेरी खपे ऐं भाॼियूं सुठियूं सवादु वारी हुजनि हा हा भाॼियूं सुठियूं हा हा सुठियूं सवादु वारी भाॼी हुजे पनीर जी भाॼी चइनि माण्हुनि जी ऐं ऐं पुलाव चइनि माण्हुनि जो हा चइनि माण्हुनि जा फुल्का हा भुॻल चांवरु भुॻल चांवर हुजनि ऐं तंहिं सां पापड़ खटाइण हुजे सलाड हुजे हा हा असां हिते झूलेलाल जो कजे साम्हूं लीलाशाह इहो शांति प्रकाश हॉल में लथा आहियूं असां चारि ॼणा आहियूं हा हा न पार्सल मोकिलिजो नी ऐं ॿार बि आहिनि ॿारनि जे लाइ आइस्क्रीम मोकिलिजो हा ऐं फ्रूटी मोकिलिजो ॿारनि जे लाइ चइनि माण्हुनि चारि ऐं ॿ हिते ॿार आहिनि हा हेतिरनि माण्हुनि जी मोकिलिजो हा आइस्क्रीम रसगुल्ला मिष्टान में रसगुल्ला ॾुधु पाणी सलाड खटाइण पापड़ पापड़ त मोकिलिजो हा ने ऐं शाम जो नाश्तो रखंदा आयो छा हा त शाम जो नाश्तो इहो रगड़ो पेटिस रगड़ो पेटिस ऐं इहो पाणी पूरी समोसो दाबेली दाबेली कचोरी हा हा हा हा जलेबी जलेबी रखंदा आहियो जलेबी फाफड़ा हा नी शाम जो ऐं ऐं ढोकणा हूंदा अथव दुकान ते हा त ढोकणा ॾिजो इडली ढोसा रखंदा आहियो इडली ढोसा ॿारनि जे लाइ हा त ॿारनि जे लाइ ढोसा ऐं इडली ॾिजो हा हा ॿारनि जे लाइ फिको ठाहिजो पर दादी हा नी हा सुठो ठाहिजो जीअं सभिनी खे वणे पंज छह ॾींहं रहण आहियां आहियूं पंजनि छहनि ॾींहनि जो ई असांखे खपे तव्हांखे ई ऑडर ॾींदासीं हा ॿारगाम खां आहियां आहियूं तव्हांखे ई ऑडर ॾींदासीं सभु हा ने हा हा हा त तव्हांजो होटल जो नालो ॿुधी त असां आया आहियूं ऐं पवा बटेटा रखंदा आहियो सुबुह जे लाइ तव्हां बटेटा हा तव्हां हा सुभाणे सुबुह लाइ पवा बटेटा ठाहिजो ऐं हा बंदि कयो